औ मादै आं नोंनि नाम्बारखौ बै सासे आदानिफ्राय लादोंमोनहाय आं गवालपारानिसो नालाय नोंसोरनि क'क्राझाराव बेरायनो थांनो नागिरदोंमोन आं माबायाव पास तारिखाव आरो सेप्तेम्बरनि ओमफ्राय गवालपारानिफ्राय क'क्राझारसिम दायरेक्त गारि मोनोना मोनाथाय मोनो बड'लेण्ड गारि मोनो दा बेसे बेसे लायोथाय भाराफोर बेसे बेसे आं थांफेराखै नालाय ओमफ्राय मोनाजासिम मोनो नामा फुंनि कयतासोआव मोनोथाय सयताफोराव मोनोदां सयताफोरावनो खारोदां अ मोनाजासिमबो मोनोदां ना औ ओमफ्राय मादै गोदोहाय क'क्राझारावलाय आं थाफैब्ला बिदि गारिफोर मा गोदोहाय क'क्राझाराव गारि दंना गैयामोन मादै

ए माबोरैमोनथाय मा मा गारि खारोमोनथाय दानि बादिथ' बेटारि गारिफोरबो खारामोनदां बिदिनो सम लाइन गारि खारोमोनदां गवालपारानिफ्राय औ गवालपारानिफ्राय बिदि दायरेक्त गारि मोनामोन दां औ त्रैन मोनगोन ना मोनाथाय गवालपारानिफ्राय क'क्राझारसिम ए मोनोना औ ओमफ्राय आं थांनानै नोंसोरनि टाउनाव बबेखिनियाव ओंखारनांगौथाय क'क्राझारनि ए ए ओमफ्राय नोंसोरनि नोंसोरनि गामिसिम थांनाय गारि मोनखायो दा अह दे होमबा औ दे होमबा दे आं पास तारिखाव थांगासिनो मादै दे दोननोसै